आंनि जायगायाव नुबाय थानाय माखासे दावफोरनि मुङा जाहैबाय दावस्रि दावखा दावब' बाथ' दावथु आरो आं मोजां मोनसिननाय दावनि मुङा जाहैबाय दावराय दावराइया जोबोद मोजां नायनो समायना बिनि थाखाय आं दावरायखौ मोजांसिन नुयो